ہیلو اوبر کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں سر ابھی میں نے آپ کے یہاں سے ایک رائڈ لی تھی آپ کے ڈرائیور کی گاڑی کتنی گندی تھی نہ ہی وہ ماسک لگا کے رکھے ہوا تھا اور اس کی سیٹیں بھی بہت زیادہ گندی تھیں مجھے تو لگ رہا تھا کہ کتنے دنوں سے اس کی گاڑی کی سروس بھی نہیں ہوئی ہے آپ لوگ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں اس طرح نہ کیا کیجیے کیونکہ گندگی بھی بہت زیادہ تھی اور آپ کا ڈرائیور جو ہے وہ بھی گندا تھا بہت زیادہ مجھے اس اس کی شکایت کرنی تھی اس لیے میں نے آپ کو فون ملایا کہ بھائی کسٹمر کس موڈ میں بیٹھا ہوا ہوا ہے اور آپ اتنا اتنا گندے سندے بیٹھ کر کے بغل میں اور اور نہ ہی ماسک لگا کے رکھ رکھ کے رکھا ہے اور نہ ہی کچھ دھیان رکھا جاتا ہے گاڑی گاڑی کا ان ساری چیزوں پر آپ کو دھیان رکھنا چاہیے تاکہ کوئی کسٹمر آپ سے خوش ہو کر جائے ہم آپ سے رائڈ لیتے ہیں آپ کی کتنی اچھی سروس ہوتی ہے پھر بھی ان جیسے لوگوں کو آپ نے کیوں رکھا ہے ان لوگوں کو نکال دیا کریے ان لوگوں کو مینٹین ہونے کو کہا کیجیے تاکہ کوئی سواری آئے تو وہ خوش ہو کر کے جائے نہ کہ ناراض ہو کر کے تھوڑا اس کا خیال رکھا کریں شکریہ